वेचणुकां वेळार आमकां खूब आखाडी येतात म्हण्यार आमकां हांगा चार पाच जाणां नेते रावतात खंनच्या नेत्याक वोट घालचो हे आमकां समजना सगळेंच आमकां आमचेशें दिसतात उदारणांत एक आमचो गांवचो आसता एक आमचो गांवचो भायलो आसता पूण गांवचो भायलो जो आसा तो सुद्दां आमकां केन्ना ताचो उपयोग पडत हाचे कळना पांच जाणां रावले जाल्यार पाचय जाणांक आमी आमचे तरेन कशे बरेपण घेवपा शकतात हे हाचेर आमकां खूब आडखळी येतात एकट्या समज आमी मत दिले जाल्यार दूसऱ्या वायट दिसता दुसऱ्या आमी मत दिले जाल्यार पयल्या वायट दिसता पूण हाचेर एकट्याचीच नेमणूक करप एन्ना हाचे वेळार आमकां खूब त्रास जातात आमी बरो नतो निवडून हाडप हें खूब गरजेचें पूण ताजे बरेबरय आमकां बाकीच्याय नेत्या बरोबर संबंद कशे बरे दवरतली हाचेरूय विचार करचे पडटा